آرٹ کی دنیا میں جدید ترین تکیکنیکوں اور رجحانات سے واقف رہنے کے لیے کئی طریقے اپنائے جا سکتے ہیں آرٹ کی نمائش اور میلوں کی شرکت کو مقامی اور بین الاقوامی آرٹ کی نمائش اور گلوکاریوں میں جاگ کر نئے فنکاروں اور تکنیکوں کو برراہ راست دیکھا جا سکتا ہے گلوکاری نمائش اور آرٹ میلوں میں جا کر فنکاروں اور جدید رجحانات واقفیت حاصل کرتے ہیں آنلائن وسائل استعمال آرٹ سے متعلق براگرس میگزین شوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ویبسائٹ کو فالو کرے تاکہ نئی معلومات اور رجحانات سے باخبر رہے آٹ بلاگرس آنلائن میگزین فنکاروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور آرٹ کے متعلق پلیٹفام جیسے انسٹاگرام کے ذریعہ تازہ ترین رجانات اور تکنیک کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہے آرٹ کے کورسیز جدید تکنیکوں کو سیکھنے اور اپنی مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے آرٹ ورکسپس آنلائن کورس میں حصہ لینا مفید ثابت ہو سکتا ہے آرٹ کی میگزین اور کتابیں آرٹ کے بارے میں شائع ہوئے ہونے والے میگزین اور کتابوں کا مطالعہ کر کے جدید رجانات فنکاروں اور ان کے کام کے بارے میں گہرائی سے جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے فنکاروں اور ماہرین سے رابطہ دیگر فنکاروں آرٹ کے ناقدین اور گلوکاری مراگن سے نیٹ ورکنگ کے ذریعہ نئی معلومات اور بصیرت حاصل کی جا سکتی ہے دیگر فنکارات کے ساتھ نیٹورکنگ دوسرے فنکاروں کے ساتھ رابطہ قائم کیے تجربات کا تبادلہ کرے اور ان سے سیکھیں تجربات کرے نئے اوزار مواد اور تکنیکوں کے ساتھ تجربات کرتے رہے تاکہ اپنی تکنیکی صلاحیتوں کو بڑھا سکے